دہلی کا کھانا بہت مختلف اور مزے دار ہوتا ہے اس میں مسالےدار شاکاہاری اور سمندری غذا شامل ہوتے ہیں ایک مشہور مسالےدار خوراک دہی بڑے کے ساتھ شاکاہاری خوراکوں میں شاہی پنیر تندوری اور سمندری غذا میں مچھلی کی بہت سنہری یادگار ہے